हॅलो गोवा मायल्स आं हांवे तुमचीं केब बुक केल्ली आनी आतां हांव हांगा म्हापशां रावलां म्हापशेसून मुखार मोपा एर्पोर्टार वचपाचें आसा आनी हांव तुम तुमच्यो आजुनीय हांगा ड्रायवर पाव पावूंक ना हांव कितलो वेळ त्या ड्राइवराक रावतां आतां सामको वाजेलो हांव आतां म्हाका अ तुमची हें कैन्सल करता हांव केब म्हाका आतां दुसरी बुक करून वच्चें पडटलें कितें तुमची सर्वीस सामको आय एम आय एम नॉट हैप्पी अबाउट इट